देखा जाए तो हाँ ये जो रोज़ बदलती दुनिया इस के बारे में मेरे विचार बहुत अलग हैं अब आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जैसे न्यू नई नई टेक्नोलॉजीज़ और आ रही हैं आ रही हैं अच्छी बात है पर उसके नुकसान भी हैं उसके फ़ायदे भी हैं जैसे कि देख सकते हैं आप आज कल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ये फ़ोन का यूज़ करते हैं तो एक तरह से ये चीज ख़राब भी है पर उनकी ज़रूरत है ये चीज मतलब टेक्नोलॉजी से लोग इस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो लोग रह नहीं पाएंगे तो ये सारी मेरे विचार हैं कि हाँ ये गलत चीज़ है हमें पहले के जैसे भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज़ और इनकी वजह से कितनी हमारे प्रदूषण होता है नदियाँ खराब होती हैं पर मानव जाति को इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और हाँ मुझे ये लगता है कि दुनिया तो बदल ही रही है आप लोग तेरा दुनिया बदल रही है